جی ہاں ہم نے فیسٹیول میوزک کے لیے امرتسر سے دہرادون چنڈی گڑھ اور اس کے علاوہ مختلف شہروں کے لیے سفر کیا تھا دوران سفر جس وقت ہم اپنے آبائی وطن سے چلے پھر وہاں سے لے کر کے جس جگہ ہم نے جو جو ہماری منزل مقصود تھی دوران سفر ہمیں ہمیں کئی ایسے لوگوں سے وابستہ پڑا کہ جب مختلف نظریات کے تھے اور مختلف حقائق اور مختلف نوعیتوں کے لوگ تھے جن کے ساتھ ہمارا وابستہ اور تعلق اور بول چال اور گفتگو ہوئی جس میں ہم لوگوں کی جانچ پڑتال کی اور ہم نے کافی حد تک لوگوں کو ایک بہترین اور اچھے نمونے کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے پایا پھر اس کے بعد جب ہم اس میدان میں اور اس منزل مقصود یعنی میوزک فیسٹیول پر پہنچے تو اس وقت ہم نے اس سفر میں جو چیزیں اور جو انوکھے عجائبات اور جو دلکش منظر دیکھے ہیں وہ منظر ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے ان کے اندر خاص چیزیں یہ تھیں کہ لوگوں کے ماحول اور لوگوں کا نظریہ اور لوگوں کے بول چال اور لوگوں کا رہن سہن اور لوگوں کے تعلقات اور لوگوں کے معاشی حالات لوگوں کی معاشی زندگی اقتدار وغیرہ ساری چیزوں کا ہم نے معائنہ کیا تو ہم نے اس کے اندر لوگوں کو ایک خوبصورت دلکش اور دلربا زندگی گزارتے ہوئے اور حسین سے حسین زندگی کے نمونے کے مطابق ہم نے ان کے معاشرے کو دیکھا تو اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملی بہت سارے عجائبات ہمیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور ہم نے سفر کے اندر اور بھی کئی نظریات اور کئی حقائق اور کئی دقائق کی باریکیاں ہم نے دیکھے ہیں اور ان باریکیوں کے ذریعے سے ہم نے ایک عجیب مثالیں اور ایک عجیب نمونہ دیکھا تھا اس نمونے کو اپنی آبائی وطن کے اندر لوگوں کے سامنے پیش کیا پھر لوگوں نے اس کے مطابق اپنے زندگی کو بدلنے کا تصور کیا کہ ہم بھی اپنی زندگی میں ایک بدلاؤ لاتے ہیں تاکہ دنیا کے اندر ایک ایسا ماحول اور ایک ایسا نظریہ اور ایک ایسی حقائق اور ایک ایسی دقائق معلوم ہوں کہ جن کے ذریعہ سے ہم بھی زندگی کے اس لیبل کو آگے تک پہنچائیں اور پھر لوگوں کے سامنے یہ واضح کر دیں کہ دنیا ایک دوسرے کو دیکھ کر کے دنیا کے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے ترقی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے کچھ سیکھتے ہیں اور کچھ سکھاتے ہیں پھر یہ اپنی اپنا لیبل اونچے مقام تک پہنچتا ہے جب یہ لیبل آگے بڑھتا ہے تو پھر انسان ترقی کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کو پاتا ہے پھر ہم نے اس پروگرام میں اور بھی بہت کچھ بہت کچھ سیکھ دیکھنے کو ملا پھر اس میں نماز کے بارے سمجھایا گیا پھر اور بھی جیسی تقریبات میں ہمیں کس طریقے سے رہنا چاہیے اپنے ماحول کو کیسا خوش گوار بنانا چاہیے پھر تو اس طریقے سے اپنے زندگی کے اصول اور ضابطے کس کس نوعیت کے تحت گزارنی چاہیے ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہم کیوں اس دنیا کے اندر آئے ہیں ان تمام چیزوں کو ہم نے وہاں پر دیکھا اور سنا اس تقریبات سے ہم نے یہ چیزیں حاصل کیں اور ان کو اپنے علاقہ اپنے آبائی وطن کے اندر اور خود اپنے زندگی کے بدلاؤ میں ارادہ کیا